मैं कैमरे से सेल्फी लेती हूँ कहीं हरे पेड़ पौधे दिखे तो वहाँ पर भी लेती हूँ और पढ़ाई करते वक़्त थोड़ा सा रील्स भी बना लेती हूँ उसके बाद घड़ी घड़ी का भी एक सही जगह पर किसी भी चीज़ को रखकर के फोटो लेती हूँ मैं मैं बहुत ज़्यादा ही फोटो लेती हूँ मुझे फोटो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कैमरे का तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ कहीं घूमने जाऊँ तो वहाँ पर झील के पास या फिर खेत में खेत हो गया इतनी सुंदर फोटोस आती हैं या फिर कहीं घूमने जाओ तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही फोटो लेती हूँ और फोटो लेना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है कुछ अलग अलग तरीक़े से पोज़ देकर के मैं फोटो कुछ अलग अलग तरीक़े से मैं पोज़ देकर के फोटो लेती हूँ तो मुझे फोटो लेना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं भी जाऊँ कभी भी जाऊँ तो मैं एक फोटो तो ज़रूर ही लेती हूँ और मेरा हर रोज़ एक ना एक फोटो मेरा लेना बनता ही है क्योंकि मुझे फोटो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मुझे फोटो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई भी चीज़ को रील्स बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं रील्स भी बनाती हूँ और कहीं भी जाऊँ तो मैं बिना फोटो लिए नहीं रहती हूँ मेरे को फोटो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है कहीं घूमने जाऊँ तो या फिर कोई भी चीज़ मुझे अच्छा लगती है तो उसकी फोटो लेती हूँ जैसे पढ़ाई करते वक़्त थोड़ा सा पेन की फोटो ले लो या फिर घड़ी की फोटो ले लेती हूँ या फिर किसी की शादी वादी में भी किसी के साथ फोटो लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई भी चीज़ जैसे छोटे छोटे से पशु अच्छे लगे तो उसके साथ भी ले लेती हूँ फिर या फिर तितलियाँ उसके साथ तो जैसे पेड़ पौधे पर कोई तितलियाँ बैठी हैं हो वह भी बहुत अच्छा लगता है जैसे गुलाब के फूल का है एक अच्छे तरह से फोटो लिया जाए तो कितना सुंदर लगता है तो मुझे फोटो लेना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं हर एक चीज़ की फोटो लेती हूँ पेड़ पौधे पेड़ पौधों का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है क्योंकि हरा भरा सा फोटो आता है बहुत अच्छा ही लगता है कहीं घूमने जाओ तो घूमने वाली जगह पर तो और अच्छी अच्छी चीज़ रहती हैं जहाँ पर हम फोटो अच्छे से ले सकते हैं तो फोटो लेना इतना ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं कहीं भी जाऊँ अपनी फोटो लेने के लिए तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ या फिर रास्ते पर भी ले लेती हूँ या फिर कोई भी चीज़ जो अच्छी लगे उसका वीडियो बनाना फोटो खींचना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है छोटे छोटे पशु जैसे ख़रगोश इतने ज़्यादे क्यूट लगते हैं उसकी फोटो लेने में बहुत अच्छा लगता है और जैसे शादी वादी में भी कैमरे का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है कैमरा एक ऐसा है ना जो हमारी पुरानी से पुरानी याद को क़ैद करके रखता है हाँ आईना है आईने में हम ख़ुद को देख सकते हैं लेकिन उसको हम दुबारा नहीं देख सकते हैं लेकिन कैमरा जो है सो हमारी पुरानी से पुरानी यादों को एक वह करके रखता है जो हम देखते हैं जो किसी भी आदमी का हम फोटो खींच ले हम उसको याद करते हैं तो हम उसको देख सकते हैं तो वीडियो कॉल में भी हम किसी को देखते हैं तो कैमरा से बहुत तस्वीर लेते हैं और कैमरा से जो होता है जब पुरानी से पुरानी यादों को भी देखते हैं शादी का भी जो होता है जो नहीं देख पाता है उसके लिए हम वीडियो कॉल करके भी दिखा देते हैं फोटो खींच कर रखते हैं फिर किसी को भी हम व्हाट्सएप कर देते हैं आज हम ऐसे लग रहे हैं चाहे वैसे लग रहे हैं हम उनको फोटो खींचकर के अपना भेज देते हैं और फोटो लेना तो इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ मुझे बहुत लेना पसंद है फोटो और कैमरा और कैमरा ना रहे तो हम पुरानी से पुरानी यादों को एक साथ जोड़कर नहीं रख सकते हैं हाँ हम उन यादों को याद कर सकते हैं बट देख नहीं सकते लेकिन कैमरा एक ऐसा है जो वह हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके देखता है ताकि हम रखते हैं ताकि हम उसको देख सकते हैं अगर हाँ हम उस टाइम ना रहे तो या फिर अगर हम पिक क्लिक कर रहें हैं या फिर किसी का शादी और हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम उसको वीडियो कॉल करके देखते हैं तो कैमरा का यूज़ ऐसे में और कैमरा जो हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो कि जो बीमार है और वे नहीं रह पा रहे हैं घर पर या फिर मम्मी पापा से बात करना हो तो वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी फोटो खींचकर भेज देते हैं तो कैमरा हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कैमरा जो है सो एक इमोशनली रहता है ताकि उसको एक इमोशन को रिकॉर्ड करके रखता है ताकि हम उस लम्हे को अगर खीचते हैं तो उस लम्हे को हम याद कर सकते हैं देख कर बहोत मतलब कैमरा बहोत ही वो होता यूज़फुल है और कैमरा ना रहा तो पता नहीं जो भी हो लेकिन कैमरा है जो कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है जिसके कारण सब देख पाते हैं अगर हम अगर हम अकेले भी हो और हम फोटो खींच के रखते हैं तो एक दूसरे को भी भेज सकते हैं तो सब देखते हैं तो कैमरा जो है उससे बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आता है और कैमरा बहुत ही अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और